ہم اپنے فوٹو کو ترمیم کرتے ہیں اور ہم جب فوٹو کھینچتے ہیں تو کبھی کدھار خراب آ جاتے ہیں تو اے آئی فوٹو اور فوٹو شاپ کے مدد سے ہم اپنے فوٹو کو اچھا بنا دیتے ہیں فوٹو جب کھیچتے ہیں تو خراب ہونے کے کارن یہی شاپ سے ہم اپنے فوٹو کو اچھے کرتے ہیں فوٹو کھیچنا ہمیں بہت ہی اچھا لگتا ہے اور فوٹو کو بہت ہی ہی طرح سے نئے کر دے نئے کر دیتے ہیں جب فوٹو خراب ہو جاتے ہیں تو اے آئی فوٹو شاپ سے اپنے فوٹو کو اچھا کر لیتے ہیں اور اپنے فوٹو کو اچھا بنا لیتے ہیں جب فوٹو خراب ہوتے ہیں تو فوٹو ساپ سے ہی اپنے فوٹو کو اچھے کرتے ہیں ہمیں فوٹو کھیچنا بہت ہی اچھا لگتا ہے فوٹو کو کسی طرح سے صحیح کر لیتے ہیں فوٹو شاپ سے ہی اپنے فوٹو کو اچھے کرتے ہیں فوٹو جب خراب ہوتے ہیں تو فوٹو شاپ سے اپنے فوٹو اچھے کر لیتے ہیں جب فوٹو کبھی کبھی تو فوٹو خراب ہی کھینچا خراب ہو جاتے ہیں تو اے آئی فوٹو شاپ اور اے آئی فوٹو اور فوٹو شاپ سے اپنے فوٹو کو اچھا بنا لیتے ہیں اور فوٹو کو اچھا بنا لیتے ہیں فوٹو شاپ ہے ہم جب بھی میرا فوٹو خراب ہو جاتے ہیں تو یہی شاپ سے اچھے بناتے ہیں جب فوٹو گھینچتے ہیں خراب ہوتے ہیں تو یہی فوٹو اچھا بناتے ہیں جب تک جب تک فوٹو خراب ہوتے تو اس فوٹو ساپ سے اچھا بنا لیتے ہیں اور کبھی کبھی تو فوٹو خراب ہی آ جاتے ہیں تو اے آئی فوٹو شاپ سے ترمیم کر لیتے ہیں اپنے چہرے کو چینج کیا جا سکتا ہے فوٹو شاپ سے جیسے جیسے فوٹو شاپ میں فوٹو کھینچتے سمے خراب ہو جائے تو فوٹو شاپ سے اپنے فوٹو کو اچھا کر سکتے ہیں فوٹو شاپ کی مدد سے ہم اپنے فوٹو کو اچھا بنا لیتے ہیں فوٹو شاپ کے مدد سے ہم اپنے فوٹو کو اچھا بنا لیتے ہیں اور فوٹو کو کھینچے سمے جب خراب ہوتے ہیں تو شحیح کر لیتے ہیں فوٹو شاپ سے ترمیم کر لیتے ہیں اپنے فوٹو کو